میں نے فلپ کارٹ سے ایک ہیڈ فون آڈر کیا تھا مجھے بہت اچھا لگا اس کا آواز اس کی بیس اس کی دھمک آواز تو اتنے مست تھا اتنا کلیئر تھا کیا بتاؤں اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کے ہیڈ فون میں ویسا آواز ویسا بیس ویسا دھمک نہیں سنا تھا مجھے میرا وہ پہلا ہیڈ فون تھا میں نے پہلی بار آڈر کیا تھا ہیڈ فون میرے پہ تھا نہیں اس وجہ سے پروڈکٹ اتنا اچھا لگا مجھے کہ میں دل سے فلپ کارٹ والے کا شکر گزار ہوں دل سے شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا اچھا سامان دیا